ہاں سر ہاں سر یہ آپ ذائقہ ریسٹورنٹ سے بول رہے ہیں سر مجھے کچھ کھانے کے آرڈر کرنے ہیں تو تو آپ یہ بتائیں کہ چِکن آ مٹن بریانی جو ہے وہ ایک پلیٹ چاہیے تو اُس کا کیا کیا اور چپاتی روٹی جو ہے دس دس پیس چاہیے اور آملیٹ جو ہے وہ دو پلیٹ کر دیجئے تو اِن سارے کا کوسٹ بتا دیجئے کتنے ہوئے فائیو ہنڈریڈ تو ڈلیوری چارج اِس میں شامل ہے یا نہیں ہے اچھا پھر فری ہے تو سر ایسا کریں کہ آپ یہ پیک کر دیں اور میرے ایڈریس پہ آپ پہنچا دیں میرا ایڈریس ہے شاہین باغ جو ہے ٹھوکر نمبر چار سے آپ اُتریں گے تو فردوس مسجد ہے وہاں پہ ڈی وَن فورٹی فور مکان نمبر ہے سیکینڈ فلور پہ پیمنٹ میں یو پی آئی کر دیتا ہوں آن لائن کوئی دقت تو سر ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شُکریہ ہوگا اور اُس کے ساتھ کچھ آفر وافر بھی آیا ہے آپ کے ریسٹورنٹ کی طرف سے تو آفر ہے کیا ہے آفر میں اچھا اچھا صرف پھر اچھا تو فرنی کے علاوہ اگر کھیر کھیر مِل جائے اچھا اچھا تو ایک پلیٹ قورمہ بھی لگا دیجئے ٹھیک ہے اور وہ آفر کے ساتھ بھیج دیجئے تو کتنے دیر میں آپ لا دیں گے ٹھیک ہے سر تھینک یو پہنچا دیجئے گا ٹائملی چونکہ مہمان آئے ہوئے ہیں ہے نا میں آپ کو ابھی یو جی جی جی جی جی نہیں نہیں آپ بھیج دیجیے ڈلیوری کروا دیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں میں بھیج دیتا ہوں آپ کو آن لائن ٹھیک ہے اوکے یو پی آئی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تھینک یو ٹھیک ہے تھینک یو